हां जी हां जी जै माता दी हां जी हां जी हां जी हां जी बोलो जी जी बिलकुल बिलकुल बिलकुल मिलग जी दिक्खो जी कमरा जेह्ड़ा ऐ सारे कश होंदा ऐ ओह् डबल बैड कमरा होदा ऐ अटैच्ड बाथरूम होंदा हां ओह्दे च तुस दो लोक रेही सकदे हां पानी बिजली जेह्ड़ा ऐ ओह् चलदा रौंह्दा ऐ पानी चौबी घैंटे ते बिजली जेल्लै आवै औल्लै गै जेल्लै पिच्छूं आवा दी होऐ इक कमरे च डबल बैड ऐ दो आदमी रुकी सकदे तुस हां हां जी हां जी हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी ओके जी जै माता दी जै माता दी